जैसे कि तऽ पुछलौ कि इहाँ यानि कि कोन सभ सांस्कृतिकमे रुचि रखै छी हमे सभ यानिकी इहाँ सभ कोन सभ अवधारणा खास रुचि सभ रखै जाइ छै सांस्कृतिक सभ तऽ ऐं जैसेकी इहाँ कोन सभ मन्दिर सभ छै जे कि सांस्कृतिक कार्य करै छै जैसे कि पुरनदेबी मन्दिर जे इहाँ छै आरो आस्था मन्दिर जे छै कि खास जगह छै उहाँके बारेमे यानि बाहर सभ आदमी जे सभ नहि जानै छै तऽ बताबऽ पड़ै छै आओर इहाँ आस्था देबीके मन्दिरमे अदुर्ग अ दुर्गा पूजा होइ छै जाहिसँ कि बहुत सारा आदमी सभ विसर्जनके समयमे आबै छै आओर नाच गान करै छै बहुत सारा आदमी एकसाथ मिलीकऽ विसर्जन करै लए जाइ छै आरो कि रामनवमीमे भी रामनवमीमे भी बहुत सारा आदमी मिलीकऽ जुलूस निकालै छै आओर अभीके समयमे जैसे कि मोहर्रम सभ चलै छै तऽ मोहर्रम सभमे भी ताजिया जुलूस सभ निकलै छै एकसाथमे आरो बहुत सारा अइसन इहाँ पूजा होइ छै जे कि एकसाथ सभ मिलीकऽ करै छै